जय झूलेलाल मुंहिंजो नालो पार्थ बजाज आहे मुंहिंजे ॾाॾा जो नालो लोकचंद बजाज आहे हुन मूंखे झूने ज़माने जी पोस्ट ऑफिस जी टिकेटियूं पंज पैसा ॾह पैसा वीह पैसा चारि आना अठ आना रुपए जा सिका ॾिना हुअईं हुनखे ॾिसी मूंखे झूने ज़माने जी यादि ईंदी आहे की असां असांजे ज़माने में त पंज रुपए जा नोट ईंदा हुआ पर इन्हनि जे ज़माने में त हेतिरा नंढा सिका हूंदा हुआ ऐं उ उट हुन ॾाॾा मूंखे ॾिना हुअईं हुनखे मां संभाले रखिया आहिनि मुंहिंजे ॾाॾा जी यादि ते मुंहिंजे हुनखे मां संभालिया आहिनि ऐं पंज पैसे जा पंज पैसे जा नोट पंज रुपए जा नोट त असां बि ॾिठा आहिनि असां बि वापिराया आहिनि पहिरें ज़माने जा नोट बि सुठा ईंदा हुआ अॼु जे ज़माने जे नोट खां